जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनबोनाय मस्लाफोरा जाबाय खारै खारैफोरा मोनसे रोखोमनि मस्ला बेफोरखौ ओंख्रियाव होयो ओंख्रियाव जेरै अनलायाव होयो नारजियाव होयो बेफोरखौ बर'फ्राल' बर'फ्राल' जायो आरो बेफोरखौ बे खारै मस्लाफोरखौ होदेरबा ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो गोबां बिलाइ मस्लाफोर दङ जेरै ना अन्थाइ बाजाब नोरसिं उसुमै बिलाइ आरो फिथाइफोरबो दङ आरो गोबांआनो जोंनि गोदो आबौ आबैनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमबो सोलियो ओंख्रिफ्राव होबा गोथाव जायो मोदोमो बेफोर मस्लाफोरा ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामो आरो गोबां दंबावो जेरै आबै आबौमोननिफ्रायनो बाहायो अनथाइ बाजाब नोरसिंफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिलाइनिफ्रायनो सिरिबोनाय मोनबोनाय बेफोरखौ जानो गोथाव मोनो दासिमबो मोनो दा आरो दाबो जाबाय थायो बेफोर मोनसे रोखोमनि गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर आरो